ہاں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں بیل گاڑی کے بارے میں مطلب جانوروں کے بارے میں ہاں تو یہ بیل گاڑی ایک ایسی چیز ہے مطلب ایک ایسا جانور ہے جو انسان کو مطلب کہیں جانا ہوتا ہے تو انسان اس پر سوار ہو کر کہیں جاتا ہے تو یہ مطلب انسان کو کہیں سے مطلب جہاں اس کو پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتا ہے اور یہ بیل گاڑی بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں انسان کی یہ جو بیل گاڑی ہے جو مطلب کھیت اوت ہوتا ہے کسی کو ٹیکٹر سے جو جوتاتا ہے تو یہ جو ہے بیل گاڑی سے ہی مطلب جوتاتے ہیں تو پہلے جو بیل گاڑی تھا تو مجھے تو پہلے بیل گاڑی کا ہی زیادہ استعمال کیا جاتا تھا بٹ اب بیل گاڑی اتنا نہیں استعمال ہوتا ہے جتنا مطلب ابھی کے دور میں زیادہ یہ بیل گاڑی استعمال نہیں کی جاتی ہے پہلے کے زمانے میں یہ بیل گاڑی بہت ہی استعمال کیا جاتا تھا اگر کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے تو بیل گاڑی سے ہی جاتا تھا اگر کسی کو مطلب کھیت اوت جوتوانا ہو تو بیل گاڑی سے ہی کرواتا تھا اور رہی بات جانوروں کی تو جانور لوگ جو ہوتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت معصوم ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چڑچڑا ٹائپ کا رہتا ہے ہاں تو ہم بات ابھی کریں گے خطرناک جانوروں کی تو خطرناک جانوروں میں آ جاتا ہے جیسے ہو گیا باگھ شیر سانپ بچھو یہ بہت سارے ایسے جانور ہے جو ہم لوگ کو مطلب نقصان پہنچا سکتا ہے بہت ایسے جانور یہ بھی ہے تو جیسے کتا کا بچہ ہو گیا بکری کا بچہ ہو گیا گائے کا بچہ ہو گیا مطلب بہت جانور ایسے ہے جو بہت اچھے لگتے ہے خوبصورت لگتا ہے اور وہ جانور مطلب نقصان ہم لوگوں کو نہیں پہنچاتا وہ جانور ایسے ہوتے ہیں مطلب ہم لوگوں کے لیے نقصان نہیں ہیں وہ اگر اس جانور کے پاس جاؤ تو اچھا ہی لگتا ہے جانے میں مطلب وہ جانور ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور جو جانور نقصان پہنچاتا ہے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے تو ہم آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں پلا ہو گیا بکری کا بچہ ہو گیا اور گائے کا بچہ ہو گیا یہ سب بہت معصوم ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں تو یہ سب بہت ہی اچھا وہ جانور ہوتا ہے ویسے اچھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ تو ہر کوئی جانور بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے بٹ کوئی ہر کسی کے اندر ہر ایک کلا ہے جیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو کوئی کسی کو خوشی دے سکتا ہے تو کوئی کسی کو مطلب بہت ایسے لوگ ان لوگوں میں کلا ہے کوئی بھی فالتو نہیں جانور ہے ہر کسی میں کچھ نہ کچھ کلا ہے جیسے کوئی کسی کی مطلب زہر سے مر بھی سکتے ہیں جیسے سانپ ہو گیا بہت سارے ایسے جانور ہے جس میں بہت سارے زہر ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے نقصان ہیں اور اس سے ہم لوگ دور ہی رہیں تو اچھا ہے اور ہے بات رہی کہ یہ لوگ جانور کی تو یہ جو بیل گاڑی ہوتا ہے اور گائے ہوتا ہے بکری ہوتا ہے مال جال یہ سب جو ہوتا ہے یہ سب تو بہت ہی معصوم ہوتا ہے یہ سب کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہے ان لوگوں کے منہ میں تو آواز ہے نہیں مطلب بہت ہی اچھے لوگ بہت اچھے جانور ہے یہ لوگ یہ لوگ نقصان نہیں پہنچاتا ہے یہ لوگ اگر یہ جانور کے پاس آپ جاؤ تو یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا کسی بھی طرح کے نقصان نہیں دے گا یہ اور جو نقصان دیتا ہے اس سے آپ دور رہے